ہاں میں نے زومیٹو اور سوگی جیسی فوڈ ڈلیوری خدمات استعمال کی ہیں اور میرا تجربہ بہت ہی اچھا تھا جب بھی میں فوڈ آڈر کر تی ہوں ڈلیور بوائز مجھے ٹائم پر فوڈ ڈلیور کر تے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ پکوان گھر بیٹھے ہمیں فراہم کرتے ہیں اور ہمیں تب دقت ہوتی ہے جب کبھی جلدی جانا ہوتا ہے یا پھر کوئی مہمان آتے ہیں اس وقت اگر ڈلیور بوائز دیر ہو جاتے ہیں تب ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے